मूंखे हिकु दफ़ो दिल्ली वञण जो मौको मिलियो ब्रह्मा कुमारी संस्था जे तरफ़ां असां हवाई जहाज में वञण वारा हुआसीं असांजी टिकेट हवाई ज़हाज जी हुई असां सुबुह जो जंहिं ॾींहुं असांखे वञणो हो असां सुबुह जो सते बजे घर मां कार में निकतासीं हवाई अॾे ते वञण लाइ बॉम्बे में बॉम्बे में जॾहिं असां कलाकु ॾेढ खां पोइ हवाई अॾे ते पहुतासीं त उते असांखे पै अंदर वञण लाइ असांजी चैकिंग की कई वई पहिरीं असांजो पैन कार्डु हिक हिक जो चैक कयो वियो उनखां पोइ असांखे अंदर वञण ॾिनो वियो उते जॾहिं हवाई अॾे ते अंदर मां वियमि त ॾाढो हिकदमि मस्त एॾो सुठो लॻो जो पहिरियों दफ़ो मां हेॾो वॾो हवाई अॾो ॾिठो हुओ कॾहिं बि न ॾिठो हुओ पहिरीं दफ़ो ॾिठो हुओ त जाम मूंखे हिकदमि सुठो लॻो हेॾी चैकिंग ऐं सभु साफ़ सफ़ाई सिस्टम सां सभु हुओ हिकु हिकु हंधि चङी तरह सभु सुठे नमूने हले वेठा हुआ असांखे पहिरीं हुते वीहारियो वियो असांजी उनखां पोइ हिकु पहिरों जॾहिं वञण खां अॻु पहिरीं असांजी चैकिंग कई वई असांजी बैग जी चैकिंग कई वई असांजे पूरे शरीर जी चैकिंग कई वई उनखां पोइ असांखे हुते थोरी देरि वेहणो पियो ऐं जॾहिं असांजे हवाई अॾे ते हवाई जहाज में वञण लाइ अंदर वञणो हो त असांजी पूरी सॼी चैकिंग करे असांखे अंदरु पोइ मोकिलियो वियो असां जॾहिं हवाई जहाज में वेठासीं त ईअं पियो लॻे त ज असां हुते ई वेठा आहियूं जीअं वरी असांखे ख़बरु ई न पई त असां केॾी महिल पंतालीह मिंट खां पोइ ॿिए शहर में कीअं पहुची वियासीं दिल्लीअ में असांखे कुझु ख़बर ई न पई तमामु सुठे नमूने हिकदमि ई शांतीअ सां वेठा हुआसीं लॻो ई न त असां हलूं पिया ता हवाई जहाज में आराम सां जॾहिं हुते लथासीं वञी करे दिलीअ हवाई अॾे ते त असांजी बसु हुतां जी ब्रह्मा कुमारियुनि जी असांखे वठण लाइ आई हुई ऐं असांजा सामान वग़ैरह बस में चाढ़ियऊं ऐं असांखे वठी हली हुनजे ब्रह्मा कुमारी जे आश्रम में असांखे हुते वठी हली असां हुते बि रोज़ सुबुह जो चईं बजे उथी करे ध्यानु कंदासीं ऐं छह खां सते ताईं प्रवचन ॿुधंदा हुआसीं ऐं असां हुते असां गेटवे ऑफ इंडिया ॾिसण इंडिया गेट ॾिसण वियासीं हुते असां थोरा फ़ोटोस वग़ैरह कढियासीं हिक ॿिए जा जेका असांजी ग्रुप हुई सभु हलियासीं ऐं असां हुते हिकिड़ो वॾो मंदरु हो अक्षरधाम उहो बि घुमण वियासीं हुते असांखे टे कलाक लॻा हुन मंदर खे ॾिसण लाइ टीं बजे वियासी असां छह सते ताईं अंदर ई हुआसीं ऐं हुते ॾाढी सिक्योरिटी हुई हुते जॾहिं असां उते जॾहिं असां वियासीं त असांजी जेके बि सामान हुआ पर्स वग़ैरह या मोबाइल अलाउड न हुओ सभु सिक्योरिटीअ में जमा कयो वियो हुते असांखे अंदरि वञण लाइ अलॻि अलॻि इस्थान जेके हुआ अंदरि हुते घुमण लाइ हिकु हिकु प्ले जॻहि ते घुमण लाइ वञणो पियो अंदर कुझु बि खाइणु पीअणु अलाउड न हुओ हुते असांखे ॾाढो मज़ो आयो टे कलाक असांखे हुते जाम मज़ो आयो ऐं वरी वापसि असां उता पंहिंजे आश्रम ते आयासीं ऐं हुते बि असां अठ ॾींहं ॾाढो मस्तु मौज मस्ती कई असां रोज़ उते ध्यानु योग कंदा हुआसि ऐं उते असांजा जेके वॾा वॾा सीनियर्स जेके असांजा भाउरु भेनरुं हुआ हुते जेके टीचर्स हुयूं असांखे रोज़ पंहिंजा अनुभव ॿुधाईंदियूं हुयूं